शिक्षा एक ऐसन संस्कृति छै जकरा की मतलब हर कोइ शिक्षाके मतलब पढ़ाना चाही अपना बाल बच्चाके एकरा वजह मतलब अगर अइसनो नहि करलो जे छै तऽ शिक्षा वजहसँ ही मतलब पढ़ी लिखीकऽ बहुत कुछ मतलब जैसेमे की मतलब पढ़ी कऽ कोइ इंजीनियर बनै छै तऽ ओकरो कोइ गाड़ी अगर निकालना छै कोइ चीज रऽ प्रोडक्ट बनाना छै एकरा सब रऽ बारेमे पढ़ी लिखी कऽ डॉक्टरी बनना छै अगर डॉक्टर नहि बनतै तऽ कना कऽ मतलब ककरो अगर कोइ तबीयत खराब होलै ककरो कुछ एक्सीडेंट होलै ओकरो बारेमे पढ़लो नहि रहतै तऽ कना पता चलतै कोनसा दवाइ किस बीमारीमे यूज करना छै कोन एक्सीडेंट लए ऑपरेशन कना कऽ होतै या फिर ओकरो मतलब कहीँ अगर जाना छै रेलवेमे अगर प्राइमके कना पता चलतै स्टेशन कोनसा शिक्षा एक ऐसनो संस्था छै हर जगह मतलब हर जगह मतलब ओकरो अच्छा अच्छा केन्द्र बनलो छै इसकुल प्राइवेट इसकुल मतलब शिक्षा रऽ बारेमे अगर शिक्षा अगर नहि करलऽ जेतै तऽ ओकरो अनपढ़ रही कऽ कोइ फायदा नहि छै बस सब दिन मतलब काम उम इधर उधर ओकरा पते नहि चलतै देश दुनिआमे अगर कुछ करना छै आगे बढ़ना छै शिक्षा ही एक ऐसा छै जकरा हर सब कोइ कए अपना बाल बच्चाके पढ़ाइके आगे बढ़ाना छै ताकि अपना मतलब ओ अपनासँ काम उम करी कऽ कुछ करी सकतै कुछ आगे मतलब अपना देश रऽ बारेमे सोचतै अइसँ मतलब पता कैसे चलै जैसे आर्मी सब छै अगर पढ़ी लिखी कऽ आर्मी नहि बनतै तऽ कोना मतलब वहाँ बॉर्डरपर खड़ा रहतै एक दोसरेसँ लड़ैके लिए की धरती माँके